शादी में वञूं मतलबु सभिनी खां ॾुखियो सवाल ई आहे की पाणि गिफ़्ट में छा खणी वञूं गिफ़्ट में थो हू हुन अने टा गिफ़्ट में हूंदो आहे मोस्टली मिक्सर हैंड मिक्सर तंहिं खां पोइ हूंदी आहे इलाही माण्हू ॾींदा आहिनि ख़र्ची केरु त खर्ची में ई टुक में पताए वेंदो ठीकु आहे चलो वियासीं लिफ़ाफ़ो ॾिनो स्टेज ते वियासी लही वियासीं तंहिं खां पोइ मिक्सी ग्राइंडर सैंडविच सैंडविच मेकर अहिड़ी इलाही अहिड़ी शयूं आहिनि जेको पाणि गिफ़्ट करे सघूं बाक़ी ॾाजे में त पाण में ॾिंदासीं कननि जा हार हथनि जी चूड़ियूं हथनि जा ॿाटला तंहिं खां पोइ छेर थिए थी पेर में विछयूं थींदियूं आहिनि तंहिं खां पोइ मेकअप जो जेको सामान थीए थो हुनजे सावरनि जा सभिनी घर सावरनि में सस सहुरे जो वॻो थींदो निराण जो घोटु भेण जो वॻो अहिड़ा करे ने एतिरा दुल्हन जा वॻा थींदा आहिनि अठ नव अहिड़ो कुझु सिंधी में हूंदा आहिनि अठ नव वॻा दुल्हन जा थींदा आहिनि हुनमें वरी साड़ियूं हुंदी हुई जेतिरी हिनखे खपे दुल्हन के जेतिरी साड़ियूं खपे ॾाजे में खणी वञण लाइ एतिरी हुनजी साड़ियूं हूंदी हुई वर्क वारियूं तंहिं खां पोइ विछियूं अची वेयूं छेर अची विया छेर में ॿ टाइप आहे पायल बि आहे घुंघरू वारी जेके घुंघरू पायण जो हूंदो आहे कंहिं खे घुंघरू केरु न पाईंदा आहिनि सिंधी में त हुन हिसाबु सां उहो उहो शइ ॾाजे में पाणि एड करे सघूं था तंहिं खां पोइ फर्नीचर थी वियो फर्नीचर में जे को थी सघे त पासे जो घर जेको पलंग वलंग बुक ठाहिराए उते ॾींदा आहिनि अॼुकल्ह छा आहे हाणे हुते मो मोकिले छ्ॾंदा हाणे हुते सभु ठाहिराए करे सावरनि में सभु ठाहिराए करे ॾेई अचूं फर्नीचर में जेको छोकिरी खे खपे थो न पोइ हाणे कैश बि ॾेई सघूं था रोकड़ा रोकड़ बि हले थी रोकड़ ॾेई छडूं फर्नीचर जा या त पोइ तंहिं खां पोइ उहो अचंदो आहे फर्नीचर अची वियो तंहिं खां पोइ ॿासण अचंदा आहिनि बासण खपे त बासण तंहिं खां पोइ ॿासण न त पोइ बासण जा बि बासण खपे त न त रोकड़ नवां नवां हींअर डिनर सेट निकिता आहिनि डिनर सेट थिया या कांच जा डिनर सेट थिया माइक्रोवेव जा थिया जेका ओवन में अॼुकल्ह हले था अहिड़ा इलाही शयूं आहिनि जेको पाणि अने अॼुकल्ह छा आहे दुल्हन खे या पंहिंजी धीअ खे जेतिरो बि ॾाजो ॾियूं एतिरो घटि आहे तंहिं करे अञा इलाही सभु थी वियो आहे जेको जेको दुल्हन जे मुंह मां निकिरेतो मां पीउ हुनखे उहो शइ वठी ई ॾिए था अने जेतिरो थी सघे थो एतिरो हुन खे करे ॾिए था तंहिं खां पोइ अॼुकल्ह त हाणे गिफ़्टनि में बि हे ना हनीमून टिकट ॾींदा आहियूं जंहिं में ॿार हलो शादी थी रिसेप्शन थियो अने हुतां खां ज बीहे थी ॿार ॿई ॼणा घोट कुवांर हली विया सिधो हनीमून करण मतलबु हूअ टिकट बि हिकिड़ी गिफ़्ट थिए थी कॾहिं हिन जा भाइ ॾिएसि थो कॾहिं जीजो भेण ॾींदा आहिनि मतलबु भेण जो बि इलाही हक़ु हुंदो आहे कंहिंजी भेण आहे त हू पंहिंजी भेण जे हिसाबु सां उहो ॻहिनो अलॻि ॾींदी मामाणो अलॻि हूंदो आहे मामाणा बि अलॻि ॾींदा आहिनि पंहिंजो कहिड़ा कहिड़ा मामाणा सोन जी कुझु शयूं ठाहे ॾिए तंहिं खां पोइ वॻो वॻो उहो सभ बि ॾींदा नानाणे जी शइ अलॻि थींदी आहे पुफा पुफी थिया इहो करे ने इलाही सभिनी जो थी थी करे ने दुल्हन जो न न करे ने ॾाजो इलाही सुठी तरह सां पाणि सिंधी में थी विहे थो हेणो न आहे कोट में शादी कई साइन कया ख़तम थी वियो पंहिंजे सिंधी जी शादी अलॻि ॻाल्हि आहे कॾे हिकिड़ो ॾींहुं थींदो बहिराणो जेको झूलेलाल जो हूंदो आहे तंहिं खां पोइ हल्दी करंदा मेंदी करंदी आहीं मेंदी जी रसम में बि आसे पासे वारा अची वेंदा आहिनि मेंदी चारि रसमूं करे वेंदा आहिनि हल्दी जी रसम थींदी बहिराणो थिए थो ॿुकी पवे थी ॿुकी में बि इलाही सुठी तरह सां सॼो सॼो थींदो आहे तंहिं खां पोइ ॾां ॾांडिआ थिये था ॾांडिआ खां पोइ शादी थिए थी मतलबु हुन हुन सभु शयूं में दहेज जो इलाही सुठो सामानु हुन सभु दुल्हन खे थी ई वञे थो